असें बाह्र इक गार्डन ऐ साढ़ा बड़ा शैल बड़ा बड्डा बी नेईं ऐ बड़ा निक्का बी नेईं ऐ ठीक ठीक ऐ गार्डन असें ओह्दे बिच्च गलाबै दा बूह्टा लाए दा गलाब लगदे बड़े शैल लाल गलाब लगदे इक गलाब पिंक लाए दा ओह्दे पर शैल फोल्ल होंदे पिंक पिंक फोल्ल होंदे फ्ही फुल्लें दे बूहटे लाए दे फुल्ल होंदे बड़े शैल फुल्ल होंदे ओह् लाए दा फिर ओह् पूतना लगाए दा ओह्दे च च बड़ा शैल पूतना लाए दा निम्बुएं दे बूहटे लाए दे निंबू होंदे फिर ओह्दे च मरचां लगाई दियां असें मरचां लगांदे भिंडियां लाई दियां गार्डन च असें बड़ी शैल लगदियां भिंडियां लाई दियां होन इन्नियां शैल होंदियां घरै दियां भिंडियां पता किन्नी सुआद होंदियां मरचां लाई दियां मरचां बड़ी शैल होंदियां फिर ओह्दे बाद च ओह् लाए दा बूहटे लाए दे हर चीजे दा बूह्टे लाए दे बेलां लाई दियां घिये ओह् लाए दे पपीते लाए दे पपीते दे बूहटे लाए दे पपीते अपने घरै दे पपीते होंदे बड़े शैल पपीते होंदे बाह्रा पपीते आह्न्नो नेईं मिट्ठे होंदे नेईं किश घरै दे पपीते बड़े सुआद होंदे उस तोआरने पपीते किश बजार बी बेचने घर बी खन्ने होर बी दिन्ने रिश्तेदारें गी बी दिन्ने सारें गी जिसी जिसी होंदे फिर अम्बें दे बूहटे लगाए दे ओह् लगाठें दे बूहटे लाए दे संतरे दे बूहटे लाए दे निम्बू दे बूहटे लाए दे हर इक बूहटे लाए दे हर इक चीजे दे बूहटे लाए दे अम्ब बी बड़े होंदे अम्ब बी शैल होंदे खुल्ले घर बी खंदे किश अचार बी पांदे किश लोकें गी बी दिंदे सारे बल्ले बल्ले सारे लोकें रिश्तेदारें गी भेजने फ्ही बाद जेह्के बचदे फ्ही बजार अचारा आह्ले बेची उड़दे केईं खाने आह्ले बेचने जि'यां जि'यां थोह्ड़े थोह्ड़े होंदे सारा किश होंदा निंम्बू होंदे निंम्बू दा बी अचार पान्ने ते किश अचार पान्ने किश रिश्तेदारें गी दिन्ने किश बेची उड़ने लोकें गी बेची उड़ने हर इक चीज लगाठ होंदे ओह् बी बड़े शैल होंदे घरै दी चीज होंदी जेह्की ओह् बड़ी शैल होंदी घरै दी चीज बी होंदी के घर लाओ बूहटे हून एह् घर बाद जेह्के बजारां लैओ तुस उ'नें ते बाह्रा हैल होंदा अंग्रेजी हैल दित्ता दा होंदा जेह्के घरै दे बूहटे होंदे उ'नेंगी देसी हैल दिन्ने अस देसी हैलै नै चीज बड़ी शैल होंदी जेह्ड़ी बजारा चीज लैओ तुस उ'नें रोज टीके लाए दे होंदे टीके सब्जी गै लैओ तुस घरै दी सब्जी इन्नी शैल होंदी मटर लाओ मूलियां लाओ गाजरां लाओ धनियां लाओ कड़म लाओ गोभी लाओ कंडोलियां लाओ कद्दूं लाओ अपने मेह्नत बी बड़ी होंदी सब्जी अस लान्ने मेह्नत करने होन्ने बड़े पानी नेईं होंदे हैन पानी अस घरै दे पानी आह्नी आह्नियै आह्नियै पानियै दी बड़ी मुश्कल ही खुहें दे पानी कड्ढी कड्ढी कड्डियै ते अस सब्जिएं गी दिन्ने आं हून एह् धनियां लाए दा होंदा दिन्ने आं ते उसी पानी शैल देना पौंदा सब्जिया गी अगर शैल सब्जी गी पानी देओ सब्जी शैल होंदी अगर सब्जियै गी कोई साबना दा पानी देओ कोई किसे दा देओ ओह् पानी ओह् सब्जी खराब होई जंदी ऐ बूह्टे सुक्की जंदे न ओह्दे करी ओह्दे करी पानी अस शैल दिन्ने आं हर इक चीज दिन्ने आं इन्नी सब्जी राह्न्ने आं अस घरै दे खाई खाई खाई मुकदी निं ऐ ही पैह्लें जमान्ने असें इन्नी बेचनी बी ऐ हे सारें गी इक चीज खरीदनी म्हल्लै बी बंडनी सारें गी देनी सब्जियां सारें गी देनियां सब्जियां आपूं बी खानियां लोकें गी बी देनियां जेह्की बची जान तां ओह् बी करनियां अपने कमाई करनी कुतै किश कम्म औंदा कोई चीज बनाई लैनी अपनी पैसे बट्टियै अपनी कोई चीज बनानी पिच्छे बेची समान बेची असें इक ओह् लेई गैस लेई भाई अपना फायदा होंदा सब्जियें दे किन्नी मेह्नत करी करियै एह् करो ते हर इक चीज लाना पौंदी ऐ ते घिये ओह् घिये होंदे इन्ने इन्ने शैल उ'नेंगी बी बेचने अस सब्जी कंडोलियां होंदियां घरै दियां ओह् बी बड़े बेचने हर इक चीज अम्ब होंदे हे उ'नेंगी बी बेचने आं अचार बी पान्ने आं बेचने बी आं ते लगाठ बी ऐ हे फिर गर्गल लाओ गर्गलै बी लाओ गर्गल बेच्च असें गर्गल बी लगाए दे गर्गल बी बड़े होंदे ओह् बी अचारै आस्तै बेची उड़ने ओह् केम्ब होंदे कुतै कोई आवै दा कुड़ि़यां आंदियां आखदियां अज्ज केम्ब बनाओ धनियां घरा दा चुनना पूतना घरा दा चुनना केम्ब बनाने सारें बेहियै मिक्स होइयै अपने बल्लें बल्लें खन्ने आं अस सारा किश होंदे हर इक चीज घरै दी होंदी असेंगी चाऽ बड़ा फिर अपने गार्डन च जाओ बेही जाओ उत्थे सेई रौह्ने दा मन करदा मन करदा घरै गी निं औचै अस उत्थे रौह्चै अस इन्नी शैल खुश्बू होंदी उ'नें फुल्लें दी आंदी इन्नी शैल बगीचे दी होंदी फिर फुल्लें दा फोल्ल फोल्ल बी लाए दे गार्डन च फोल्ल बी लाए दे एह् मस्सेआ होंदी शिवरात्रि होंदी इत्थें फोल्ल अपने आप लोग लेई जंदे जि'यां जि'यां आखदे भाई असें मंदर चाढ़ने न फोल्ल इत्थे फुल्लें दा सीजन बड़ा चलदा ऐ जित्थे जित्थे अपने लोग लेई जंदे घरां लेई जंदे मालां हार भाई मंदर चाढ़ने शिवजी दे मंदर चढ़ने फोल्ल फोल्ल दिक्खियै बड़़ा मन खुश होंदा इत्थे इन्ने शैल फोल्ल होदें लग्गे दे हून ना अग्गे अग्गे एह् होआ दा के मरचां लाओ भिडियां लाओ ते ओह् मंकी निं खंदे अज्जकल मंकी होई गेदे बड़े जो चीज लाओ ते मंकी निं होन दिंदे ते अज्जकल ना इक एह् चीज ऐ के मंकी अज्जकल ओह् निं मरचां लाओ ओह् निं खंदे हैन भिंडियां लाओ ओह् बी नेईं खंदे हैन फोल्ल लगाओ ओह् बी निं खाने बूह्टे बाह्टे लाओ ओह् नेईं खंदे पर खाने आह्ली चीजां मंकी नेईं छोड़दे हैन अज्जकल बड़ा मुश्कल होई गेदा ते कोई चीज लाना बी मुश्कल होई गेदा असेंगी ते एह्दे करिये असेंगी चाऽ बड़ा भाई हर इक चीज स्हाढ़े घरै दी अपनी होऐ कि बाह्रा लेई लेई लेई किन्नियां लैनियां चीजां फिर बाह्रें दी चीजें गी लेइये सुआद नेईं होंदा घरै अपने घरै दी चीज हर इक चीज जेल्लै मन करै भाई बाड़ी दा तोड़ियै लेयाओ धनिया लेआयो एल्ले सैल्ला सैल्ला धनिया किन्ना शैल लगदा मैंटें लेयाओ पूतना लेयाओ मैंटें च लेयाओ पपीते लेयाओ इन्ने शैल अपने घरे दे पपीते होंदे मिट्ठे हर इक चीज शैल होंदी ही ते अज्जकल ना मंकी आई गेदे बड़े इत्थै मंकी इक चीज निं छोड़दे हैन ते इंटदा मुश्किल ऐ असेंगी ते हर इक होर जेह्की चीज होऐ अपने गार्डन च फोल्ल दिक्खो इन्ने शैल लगदे न लाल पीले लाल ओह् हर इक चीज फुल्लें गी दिक्खियै मन खुश होई जंदा ऐ